میں اتوار کے دن کبھی کبھی آؤٹنگ پر جاتی ہوں تو ہوٹل میں کھانا پسند کرتی ہوں لیکن مجھے باہر کا کھانا بہت زیادہ پسند نہیں ہے ہوٹل میں صرف ریشمی کباب اور چپاتی پر اتفاق کرتی ہوں اس کے علاوہ رائتا آئس کریم اور لیمن پانی پینا پسند کرتی ہوں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ سے اپنے آپ کو اور بچوں کو دور رکھتی ہوں کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ بھی باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں